चळसून मारपाक घराक मारपाक म्हाका पेंट आवडटा वॉल पेंट मारतां हांव आतां तुळशीच्या लग्नाक हांयें दोन तीन तुळशी रंगयल्यो हय आमची रंगयली शेजाराच्या रंगयल्यो दोन गेट रंगयली दुर्गाक पेंट मारलो